हमें हमारे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए तैराकी के बहुत सारे फायदे हैं और तैराकी से हमारे साँस लेने में भी की जो दिक्कत होती है वो भी दूर हो जाती है तैराकी किसी तालाब या नदी या पोखर आदि में किया जा सकता है और तैराकी से जो हमारे शरीर का जो है जो अंग हैं वो सभी कार्य करते हैं और जो साँस की दिक्कत होती है वो भी मजबूत हो जाती है तैराकी से हमारे हमारे शरीर के सारे कल पुर्जे जैसे कि हाथ पैर गर्दन सभी कार्य करते हैं और सभी शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तैराकी से हमें हमारे शरीर को बहुत ही फायदा है हमेशा तैराकी करनी चाहिए और जिससे हमारा शरीर का जो ढाँचा है वह सही तरीका से मजबूत हो जाए हाथों से जब हम तैराकी करते हैं हाथों की मसल्स है तथा तथा जो हड्डी है वो भी मजबूत होती है और तैराकी करने से जो सांस की दिक्कत है वो भी सही हो जाती है हमें जैसे साँस को थोड़ी देर के लिए रोकना भी पड़ता है लेना भी पड़ता है वो सभी नियमित रूप से हम तैराकी करते हैं तो वो सभी हमारे आदत में पड़ जाती है इसलिए हमें हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें तैराकी करनी चाहिए